यह हम बिहार में घूमना चाह रहे थे और आए बिहार में घूमने के लिए यहाँ पर कौनसी जगह अच्छी है वह आपकी सुविधा के लिए बताइए बिहार के लिए और स्थान टेंपल उमपल कोई हो जो अच्छा हो का मंदिर हाँ हनुमान मंदिर ना गुलघर और हनुमान मंदिर की दूरी कितनी होगी लगभग वहाँ से हाँ वहाँ पर खूब आना जाने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी वहाँ पर हाँ खाने पीने के लिए कुछ सुविधा उविधा वहाँ पर मतलब ऊ औ एक ही जगह ना और रहने वहने के लिए कोई सब व्यवस्था वहाँ उपलब्ध कहाँ पर हाँ कोई पार्क हो जो अच्छा वहाँ पर जाने उने के लिए हाँ चलिए ठीक है और वहाँ जाने के बाद सब पता हो जाएगा फ़िर ना हाँ हाँ हर जगह मान लीजिए गोलघर हो गया आपको और इधर हो गया ना खाने पीने के लिए इनके लिए कोई क्या क्या चीज़ यहाँ मिल सकता है जो अच्छा हो और सुलभ हैं आसान तरीके से मिल जाए यहाँ जो पानी है मीठा उपलब्ध हमेशा सभी जगह हो जाता है कि कहीं पर वह मीठा उपलब्ध होता या खरीदकर ही पीना उना पड़ेगा यह सब हाँ चलिए अब घूमने की और जगह बताइए जहाँ घूम सकें बिहार में वह और यहाँ पर सुने संतुर मेला वह किधर का जो है बिहार में उसके बारे में बताइए ना संतुर मेला के बारे में कुछ बिहार का फेमस मेला कैसा क्या नहीं वहाँ पर जैसे कि मेला कब लगता है वह भी जानना है कि हमेशा वहाँ जा सकते हैं या फ़िर सीजन होता है उस समय ही जा नहीं सुने है जो कि कार्तिक मास होता है इस तरह से हो सकता लगता है और यह संतुर मेला हो गया और कुछ जगह हो वह बताइए जब जैसे ग्राम सभा बिहार में कहाँ पर जो अच्छा नामी हो जहाँ पर उतरा जाए वहाँ पर घूमने के लिए निकला जाए बिहार में पटना के आसपास कोई हवाई अड्डा है या नहीं है ना

खाने पीने का अच्छा और भोजन के लिए कौनसा फेमस है बिहार का

ठीक ठीक